बर' राव रायज्लायग्राफोरा आथिखाल दानि मुगायाव माखासे जेंना फोरजों मोगा मोगि जानां नायजों जेराव जोंनि बर'हारियाव माखासे गावनि आंगो राव गैया माखासे मुवाफोरनि मुङा बेखौ हाय जों गुबुननि रावजों रायज्लायनो गोनां एबा बुंनो गोनां जायो आरो माखासे सोदोबफोरखौ रायज्लायनायाव गुबुन हारि असमिया इंराजि हिन्दी सोदोबफोरखौ बाहायनो गोनां जायो बेफोर बायदि सोदोब फोरनि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो